म्हाका बॉलिवूडाची कांतरां खूब आवडटा चड करून शाहारूख खानाची सलमान खानाची आल्या भटाची ऋतीक रोशनाची काजलाची तीं पयलींची तेंपाची आशिल्ली पूण तांची मोगाची कांतरां खूब बरीं आशिल्लीं जशें की कुछ कुछ होता है कहो ना प्यार है आनी जायते तरेची पयलींचीं कातरां लांब आशिल्लीं पूण तीं आयकपाक खूब बरें दिसताली म्हाका कोंकणी कतरां सुद्दां आवडटा जशें की जुलियाना आतांच्या तेंपार सेवेन नोट्स हो बँड आसा जंय मस्तीचीं कातरां करतात मोगाची कातरां करतात मस्तीची कातरां जावन आसा दुकोता आनी मोगाचीं कांतरां जावन आसा दिसार रात काळजा काळीज सदांकाळ रावची आनी असली जायती कांतरां मोगान बदिल्लीं कातरां आय लव यू कात्यार सुद्दां आसा आनी हीं सगळीं मोगाची कातरां म्हाका खूब आपूर बायेची हांव हीं कातरां सदांच आयकतां न्हचणी पयलीं आनी मदींच केन्ना म्हाका वाज येता तेदना